से जानुवारी नैरोजा नैजि बा फेब्रुवारी नैरोजा नैजिसे जिबा आगष्ट नैरोजा नैजिथाम बा सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिब्रै स्नि अक्ट'बर नैरोजा नैजिद'